کیا یہ عظیم ٹریول آفس سے ہے ہاں بہت اچھا میں ریاض ہوں اور میں دس لوگوں کے گروپ کے ساتھ پونے کے سفر کا منصوبہ بنا رہا ہوں میں ان مخصوص تاریخوں کے لئے دستیاب سفری اختیار اختیارات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جن پر ہم غور کر رہے ہیں ہم بیس ستمبر کو سفر کرنے اور پچیس تاریخ کو واپسی پر غور کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس ان تاریخوں کے لیے کوئی سفری پیکج یا گاڑیاں دستیاب ہیں ہاں یہ بہتر لگتا ہے ہم دس افراد کا ایک گروپ ہیں اس لیے ہمیں کچھ کشادہ اور آرام دہ چیزوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پونے میں رہائش کے لیے کوئی سفارشات ہاں یہ بہتر منصوبہ لگتا ہے ہم اس سفر کے بارے میں واقعی پرجوش ہیں اور ہموار نقل و حمل اور آرام دہ قیام ہمارے لیے بہت اہم ہے ہاں بہت شکریہ عظیم میں اس سفر کو ہمارے گروپ کے لیے یادگار بنانے میں آپ کی مدد کی بہت تعریف کرتا ہوں آپ کی طرف سے جلد جواب کا طالب ہوں جی میں یہ کام کروں گا عظیم ایک بار پھر شکریہ اور جلد ہی آپ سے بات کریں گے